हैल्लो रोमा जी तुसैं मिगी बावे आह्ले मंदर बारे सना दे हे ओह्दे बारे थोह्ड़ा और सनागे थोह्ड़ा इ'यां मतलब थोह्ड़ा उ'दा इतिहास केह् उ'दे रीती रवाज होंदे हे मिगी ओह्दे बारे जानना हा जी जी जी अच्छा

अच्छा ओके

हां एह् ते में सुने दा ते ते जेह्ड़ा में इ'यां में इ'यां सुने दा कि इत्थैं मतलब कुछ शिल्लियां शुल्लियां चाढ़ो उ'दा केह् चक्कर ऐ में सुने दा उत्थैं कोई शिल्लियां शुल्लियां चाढ़ दे ओह् कि'यां मतलब ओह्दे बारे

अच्छा चलो शुक्रिया तुसैं इन्ना इतिहास सनाया असें ओ